ओह् दो ज्हार पंदरां च मेरा ब्याह् होएआ ते सोलांं च मेरा पूरा होई गेआ दो ज्हार पंदरां च गै नौकरी लग्गी मेरी डेट आफ बर्थ ऐ उन्नी सौ कान्नुए होर घरै आह्ले दा डेट आफ बर्थ ऐ उन्नी सौ नड़िनुए